हाँ भैया मुझे संग्राम सागर लेक जाना है

हम चार लोग हैं परसों जाना है भैया हाँ तो भैया आप हम को सुबह पाँच बजे लेने आ जाइएगा हाँ तो आप ये बता दीजिए पर पर्सन कितना चार्ज लगेगा एक के ओके ओके पहुंच कितने समय में जाते हैं ठीक ठीक है तो आपका कितना चार्ज है पूरी एक केब का पूरे दिन भर का हम दिन भर पूरा रुकेंगे अच्छे से घूम कर आएंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा है ये तो कम करिए थोड़ा सिक्स हंड्रेड ले लीजिए भैया सिक्स थौजेंड तो सौरी सौरी सिक्स थौजेंड ले लीजिए फाइव थौजेंड ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं नहीं पियोर वेजिटेरियन ब्राह्मिण हैं हम लोग ठीक है ठीक है है तो आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ आप वहाँ समय का ध्यान रखते हुए सुबह पाँच बजे आ जाइएगा क्योंकि दूसरे दिन हमारी ट्रेन है ठीक है तो हमारा पता हे डि आइ जी बंगलो थाना गौतम नगर